हँ हेलो

हेलो

हँ सुनै छिए सहरसा जिलामे माछ नामी छै हँ दर कतना छै कै कै रुपै छै हमे देख लिऔ हमे हमे जे बजाक बोले छी हमे सैह सुनलिए हँ जे सहरसा जिलामे लोक कहै छै जे नाम माछ बहुत नामी छै इएह कहै छी जे माछ नामी छै कै रुपै किलो दै छहक कोन कोन माछ छहक कोन कोन माछ लेबै तऽ रेहूवला माछ तऽ ओ माछके दाम खेसराके आओर गरइके आओर आओर पोठीके एतेक एतेक दाममे माछ मिलै छै एनाहिते माछ की की हइ आओर तऽ दामे जतेक ने कहै छहक ने से दामे सुनिके लोकके अथी लागै छै हम तऽ एक किलो लेबै डेढ़ किलो लेबै एक किलो डेढ़ किलो लेबै अढ़ाइ किलो लेबै हम तऽ गरइए लऽ लेबै नहि तऽ खसरे लऽ लेबै नहि तऽ आओर कोन माछके नाम कहलिए

एक सओ सत्तरि हम नहि लै छिए कएक एक सओ साठि लेबै एक सओ अथी कहै छै साठि खेसराके दाम रेहू रेहू माछ हम लेबै एनऽ सुनऽ ने रेहू माछ कतनामे दै छहक रेहुए माछ लेबै खसरा पोठी नहि लै छिए नहि हम जिन्दा लेबै तीन सओ तीन सओ नहि हमे डेढ़ सओ रुपै किलो लेबै हमे तऽ तेँ ने पुछलिए तऽ कहै रहै कि सहरसामे माछ बहुते नामी छै तेँ तऽ हम कॉल केलिए जे पुछै छी से माछ नामी छै तै अएलिए हँ सहरसा नाम माछ नामी छै जे तीन सौ रुपैआ तू किलो कहै छिए हम तऽ बहुत दूरसँ आएल छिए दूरसँ आएल छिए तऽ हमरा भाड़ो खरचा ने चाही तेँ हम कहै छी डेढ़ सओ किलो तीन सओ रुपै किलो नहि डेढ़ सौ रुपै किलो देबऽ तऽ दऽ दै नहि देबऽ तऽ छोड़ि दहक